कभी भी जे छै दू किलोमीटर तीन किलोमीटर दौड़ियै तऽ दौड़यके बाद कि होइ छै कि दमके जे छै कतनो साधबइ तऽ साधल नहि जेतय उ जे छैने दम यानि कि जैसे पुरे साँस चलऽ लागय छै दौड़ल ओना जाइ छै एकाएक पूरे स्पीड नहि धरना चाही स्पीड ओना धरियौ जेनाकि दौड़बयने तऽ दौड़बय तऽ धीरे धीरे धीमी गतिमे दौड़ैत रहियौ तऽ ओकरासँ कि होइ छै दम साधल रहय छै दम साधल रहय छै तऽ ओकरासँ कि होइ छै आब उ जे छै ने स्थिरे स्थिरे दौड़ैत रहियौ ओकरासँ छै ओतऽ जेनाकि पहुँचलियै एगो बैठ जेबय जब दौड़लियै बेसी पिकअपमे ओतऽ लागत कि शरीर फक फक करऽ लागय छै ओनामे जे छै ओतय अथी भए जाइ छै पुरे प्रॉब्लम भए जाइ छै शरीरके जे छै जब स्थिरसँ जब दौड़यवला अथी छै कम उम्रमे दौड़यके बाद कि छै रेगुलर दौड़यके बाद उतना परेशानी नहि होइ छै फिर जादा उम्र जेना भए जाइ छै तऽ ओकरामे कि छै कभी भी इसकुलेके दौड़ भागमे जब अथी लए लै छै दौड़ तऽ जाइ छै इंसान मगर दौड़यके बाद कि होइ छै छाती सब ईसब धक् धक् करऽ लागय छै मगर ओना नहि होना चाही कहियौ कि मैराथन लम्बा दूरी लम्बा दूरीके जब दौड़ दौड़ लै छियै दौड़य छियै तऽ स्थिरे स्थिरे दौड़ू धीमी गतिसँ उ धीमी गतिसँ जब दौड़ैत रहबय तऽ ओकरासँ कि होयत तऽ अहाँके कभी भी अथी नहि होयत शरीरके थकावट नहि होयत थका थकावटसँ दूर रहब ओकरासँ ओतना अथी नहि रहय छै